आं मोब्लिबनि सायाव जोबोर सोनारो बे नोंगौ मानो होनबा दाथ' जेनोबा फन इउस खालामनाय जायो लेपथफ इउस खालामनाय जायो बेफोरखौ जेनबा सार्स होनांगौ मानांगौफ्राव मोब्लिबखौ नांगौ जायो बिनि थाखाय आं बुंनो हायो जे आं मोब्लिदाव सोनारो आरो जेब्ला पावार काथफोर जायो आब्ला इनबातारनि मदद लानाय जायो मोब्लिब फैफिन जासिमाव